राजस्थान में सबसे मत्वपूर्ण संस्कृति है जैसे संस्कृति है हमारी हमारा कल्चर है जैसे पहले तो बता दूँ आपको की पहनने में कपड़े कैसे पहनते हैं हमारे यहाँ पर धो मेन जो हमारा कल्चर है धोती कुर्ता आदमियों में और सर पर फेंटा लगाते हैं ये हमारे कल्चर मे हैं ये हमारे पहनने का ढंग है उसमें जैसे नॉर्मल वो है धोती जैसे नॉर्मल आती है बड़ा कपड़ा आता है उसको पहनने का ढंग अलग होता है उसको पहनने का उसको पहने नीचे पहनते हैं फिर कुर्ता उपर इस से आदमी इसके फायदा तो एक है की इससे आदमी चुस्त दुरुस्त रहता है और हमारी संस्कृति हमारी ये संस्कृति हैं फेंटा बाँधना जैसे हमारे सिर हम फेंटा बाँधते हैं ये हमारी संस्कृति के अंदर ही है हमारी परम रीति रिवाज हैं और हमारी परंपराएं चल परंपराएं चल रही आ रही हैं जैसे हमारे क्या है कि हमारे यहाँ पर गाय को पूजते हैं परंपराओं मे जैसे ऊँट का पूजन करते हैं अभी भी जो हमारे वर्त त्योहार भी आते हैं सबसे बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति तो राजस्थान में पहले तो यही है कि अपना कल्चर संस्कृति बचाना संस्कृति बचेगी तभी तो हमारे हमारे राजस्थान मे संस्कृति को देख कर ही तो पता चलता है कि राजस्थान हमारे यहाँ पर भाषा भाषा ज़्यादातर तो हिंदी मारवाड़ी ऐसी बोली जाती है रीति रिवाज है हमारे शादीयों के अलग हैं और रहने के खाने पीने बैठने त्योहार के आदि सब अलग अलग हैं और ऐसे देखा जाए तो महिलाओं के पहनावे में उन जैसे साड़ी अलग अलग जाति में अलग अलग पहनते हैं जैसे साड़ी और और हमारे क्या कह साड़ी में जैसे हमारी महिलाएँ साड़ी मे रीति रिवाज एक है ये परंपरा ये घूंघट करती है घूंघट जैसे अपने से बड़ा ससुराल पक्ष का कोई बड़ा हो उस से घूंघट करती है हाँलाकि ये कुरीति आप मान सकते हैं ये कुरीति नहीं है एक तरह से इज्ज़त भी बोल सकते हैं इसको हाँलाकि कोई जरूरी नही है पहले जरूरी था अभी कोई जरूरी नहीं है अभी मान सम्मान वो काफी है घूंघट तो एक रीति रिवाज है आप करो नही करो दृष्टि होती है आप अपना कल्चर बचाओ मत बचाओ ये तो प्रायोरिटी की है ये बचा ही लो